कतऽ जाइत छथिन ई हमहुँ कहलियै कनि घूमि आबैत छी हरिद्वारसँ तऽ कहलियै धिआ पूता कहैत छलै नहि जाउ ठण्डा बड छै लेकिन कहलियै कि बौआ हो ठण्डा तऽ रहबे करतै धर्ममे कतहुँ जायके इच्छा होइत तऽ रूकी नहि मनके रोकि नहि धर्म तऽ धर्मे छै ने ठण्डा गरमी तऽ सब समय आबिते रहैत छै आ दू चारि आदमी सब जाइत छलखिन ने तऽ कहलियै हमहुँ सङ्गे चलि जाइत छी सङ्ग सोरमे कोनो तीर्थ व्रत भऽ जाइत छै कोनो काज भऽ जाइत छै आ असगर हँ से बड़ सुंदर गाड़ी घोड़ामे छै ट्रेनमे एतेक साफ सफाइ छै बाथरूम ताथरूम सब छै कल सब देल छै से बड़ सुंदर छै सीटो बढ़िआँ छै हँ हँ अच्छा हँ हमहुँ सब ओएह कहलियै धिआ पूता कहैत छलै जे नहि जाय लऽ लेकिन कहलियै बौआ हो भऽ आएब लोक सब जाइत छथिन तऽ हमहुँ अपन चलि जाइत छी कहलियै कनि हरिद्वार हरिद्वारो भऽ आएब कनि मनसा देवी दर्शन कऽ लेब आ कनि घूमला फिरलासँ मनो बदलि जाइत छै आ कनि धर्म कयलासँ शांतियो मनमे होइत छै आ धर्ममे तऽ आदमीके घरोके क्लेश कनि दूर होइत छै धर्म एहि ला करऽ के चाही जे घरमे लोककेँ ने कनि पार लागैत छै तऽ बाहरमे कनिको काल भगवानके नाम जपब कनि एक लोटा जले चढ़ायब

कहलिअनि हुनको चलऽ लऽ ओ कहलखिन जे हम नहि जायब बड ठण्डा छै से हमरा नहि जायल होयत ओहि चलते ओ नहि एलखिन तऽ सब कहलखिन हमहुँ कहलियै जे चलू ओ कहलखिन नहि हम नहि जायब अखन अहिँ चलि जाउ बादमे हम जायब हँ सब बड़ सुंदर छै कहलियै एतऽ दर्शन तर्शन कऽ लैत छी तखन घूमि घामिके कनि धिआ पूता ले प्रसाद तरसाद लऽ लेबै सिंदूर टिकुली खरीद लेबै आ जेबै ओना बड़ सुंदर व्यवस्था छै एतेक साफ सफाइ सब छै से धर्मशालो सब छै बड़ सुंदर सुंदर धर्मशाला छै जे हरिद्वारमे आ एतेक नीक लगैत छै जे किछु कहऽके नहि हँ आ होटलो सबमे शाकाहारी भोजन एतेक पवित्र पवित्र भोजन सब छै जे मन होइत छै जे खा लिअ कनिक बुझलनि तऽ हमहुँ सब तऽ खयलहुँ